हाँ मुझे भी है ना ऊँचाइयों से डर लगता है जैसेकि मुझे याद है कि मैं जब दिल्ली में रहती थी तो वहाँ बड़े बड़े ऊँची ऊँची बिल्डिंग रहती थी और दस दस मंज़िला बड़े बड़े शहरों में दस दस मंज़िला पन्द्रह पन्द्रह मंज़िला इमारतें थी होती थीं हर जगह लिफ़्ट की सुविधा नहीं होती थी वहाँ पर है ना कभी वहाँ पर सीढ़ियों से भी चढ़ाई करनी पड़ती थी और जहाँ जहाँ लिफ़्ट है तो वहाँ तो लिफ़्ट से भी लोग चढ़ लेते थे लेकिन है ना जहाँ पाँच मंज़िल है जहाँ तीन मंज़िल है तो वहाँ हर जगह बड़े वह हर जगह लिफ़्ट की सुविधा नहीं होती थी तो सीढ़ी से ही चढ़ाई करनी पड़ती थी और है जहाँ पच्चीस मंज़िला तीस मंज़िला है तो वहाँ लिफ़्ट से चढ़ाई करनी पड़ती है हाँ और जो हम पैदल जाते हैं सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो हमारे घुटनों में हमारी मांसपेशियों में हमारे शरीर में दर्द का अनुभव होता है और जैसे कि कभी कभी हम जैसे कि घूमने एक बार हम घूमने के लिए ए एक बार हम घूमने के ए एक बार घूमने के लिए हम पहाड़ी इलाक़े पर हं गए थे तो वहाँ ज़्यादा जैसे कै वहाँ क पर एक बार हम कश्मीर ए ए गए थे घूमने के लिए वैष्णो देवी का दर्शन करने गए थे तो वहाँ पर भी दो तरह के रास्ते हैं एक सीढ़ी व नुमा रास्ता है और एक प्लेन रास्ता है तो आपकी इच्छा आप सीढ़ी से जाइए या प्लेन रास्ते पर जाइए तो बहुत लोग सीढ़ी से चढ़ाई करते थे सीढ़ी पर चढ़ाई करते थे अ जो पैदल के रास्ते पर जाते थे प्लेन रास्ते पर जाते थे वे लाठी से जा जाते थे और जो चढ़ाई नहीं कर सकते थे वे ख़च्चर पर भी चढ़कर चल जाते थे बग्गी पर भी चलकर चल जाते थे जाने की तो कोई बात नहीं है लेकिन ज़्यादा ऊँचाई पर चढ़ने पर से में तो ख़ूब बहुत अच्छा लगता है लेकिन वहाँ से झाँकने पड़ भी बहुत को अच्छा लगता है लेकिन किसी किसी को चक्कर भी आ जाता है और किसी किसी का मानसिक संग संतुलन भी बिगड़ जाता है इसीलिए हमें भी अपने शरीर के अनुसार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी शरीर के पहाड़ी के इलाक़े पर अपनी चढ़ाई करना चाहिए और जैसे जैसे लोग बहुत लोग पढ़ा बहुत जगह पर पढ़ पढ़ा अथि अ पहाड़ी इलाक़े पर बहुत लोग जाते हैं तो जगह जगह जाते हैं तो है ना क्या कहते हैं पहाड़ी इलाक़े पर जाते हैं तो बहुत जगह है ना वहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी लगा स्वास्थ शिविर भी लगा लगा रहता है जैसे किसी की है ना तबियत ख़राब हो गई किसी का बीपक व बी पी भी बहुत लोग को ऊँचाई पर चढ़ने के बाद बि पी यह बि पी भी बढ़ जाता है शुगर लेवल भी बहुत तेज़ होता है चक्कर आने लगती है तो है ना बहुत जगह है ना पहाड़ी इलाक़े पर भी स्वास्थ्य शिविर जहाँ हम घूमने जगह जाते हैं तो स्वास्थ्य शिविर भी लगा रहता है जैसे बद्रीनाथ बद्रीनाथ की यात्रा जब हम करते हैं तो वहाँ सभी लोग बद्रीनाथ की यात्रा पर चढ़ा चढ़ाई नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि वह उ वहाँ पर है ना सारा स्वास्थ्य सारी मेडिकल जाँच हो जाती है जो लोग फ़िट रहते हैं उन्हीं को बद्रीनाथ या की चढ़ाई चढ़ने दी जाती है ताकि रास्ते में उनकी तबियत बिगड़ ना जाए और उन मेडिकल जाँच करने के बाद जब वे फ़िट रहते हैं तभी वे आगे की चढ़ाई शुरू करते हैं और इसलिए जिसको डर लगता है तो उन्हें ज़्यादा ऊँचाई पर नहीं चढ़ना चाहिए ज़्यादा ऊँचाई पर चढ़ने पर हमारे शरीर में हा हमें हाट प्रॉब्लम हो सकता है हमा जिसको व जिसका वज़न भी ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा ऊँचाई पर नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि है ना हड्डियों में दर्द होता है मांसपेशियों में दर्द होता है कभी चक्कर आने लगती है कभी उल्टी होने लगती है तरह तरह की समस्याएँ होने लगती हैं और बहुत लोग का तो है ना ऊ ज़्यादा ऊँचाई पर चढ़ने से है ना हार्ट फेल की भी शिकायत होती है इसीलिए हम कोशिश करना चाहते चाह चाहिए कि ज़्यादा ऊँचाई वाली जगह पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए हमें बराबर समतल जगह पर चढ़ाई करनी चाहिए जैसे सीढ़ियों पर ही हम चढ़ाई करते हैं तो हमारी हड्डियों में खिंचाव हड्डियों में दर्द होता है हमारी नस में खिंचाव होता है हमारे काया कमर में दर्द हो जाता है जो बराबर रेगुलर ऊपर नीचे चढ़ाई करते तो उनकी कोई बात नहीं है जैसे लिफ़्ट पर चढ़ाई करते हैं तो कोई बात नहीं है पाँच दस मींड़ हम लिफ़्ट पर भी चढ़ाई कर सकते हैं लेकिन जो तीन चार मंज़िला होती है दो तीन मंज़िला की सिकज़ बिल्डिंग होती है तो हर जगह से लिफ़्ट की व्यवस्था नहीं होती है तो इसीलिए अगर हम बराबर चढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है अगर सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो हमें संभलकर चढ़ना चाहिए कभी कभार हमें ज़्यादा ऊँचाई पर चढ़ने पर गिरने का भी डर होता है और इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ख़याल रखते हुए अपना ध्यान रखते हुए हमें ज़्यादा ऊँचाई वाले क्षेत्र पर चढ़ने से बचना चाहिए ताकि हमें आगे तरह की कोई वी स्वास्थ्य समस्या ना हो और हमें अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए धन्यवाद